कल मैंने एक कम्पनी से सोफ़ा परचेस किया जो कि मुझे लगा बहुत बढ़िया है दिखने में और लकड़ी भी बहुत अच्छी दिख रही थी पेंट करी हुई थी समझ में नहीं आया बहुत बढ़िया था देखने में रीज़नेबल प्राइस था लेकिन इतना भी नहीं था कि बहुत सस्ता हो लेकिन मैंने बोला नहीं क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है लाइटिंग पड़ी थी बढ़िया था मैंने सोचा ले लूँ और वह जो था सेलर था वह बोला था बहुत बढ़िया है अब मैंने उसको परचेस कर लिया घर लाया जैसे ही हम बैठे उस पर वह चर्र चर्र करके टूटने लगी उसकी लकड़ी और देखा तो लकड़ी पूरी सड़ी थी और फ़ोम तक फ़ोम तक फट रहे थे उसके अंदर के और खटमल लगे हुए थे उसमें पूरे घर में खटमल फैल गए इतना गंदा इतना गंदा क्वालिटी का वह सोफ़ा था कि हम किसी को बता भी नहीं सकते मैं तो चाह रहा हूँ उस कम्पनी की मैं कम्पलेन कर दूँ और मैं मेरे पैसे मैं वापस लूँ मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए जैसे ही बैठा उसका आनंद भी ले पाए चर्र से टूट गया पतला के मोटा इंसान क्या पतला इंसान भी नहीं बैठ पाता उस पर